सुठो ऐं सुठो इलाजु करण लाइ ऐं सुठी ऐं वॾी अस्पतालुनि जी ज़रूरत थींदी आहे पर जेके ग़रीबु माण्हू थींदा आहिनि उहे सुठी ऐं वॾी अस्पतालुनि में न वञी सघंदा आहिनि छाकाणि त उन्हनि वटि पैसा न हूंदा आहिनि ऐं जेके शाहूकार ऐं पैसे वारा माण्हू हूंदा आहिनि उहे सुठी ऐं वॾी अस्पतालुनि में वञी पंहिंजो इलाजु कराईंदा आहिनि ऐं पंहिंजे छाकाणि त उन्हनि वटि पैसा हूंदा आहिनि ऐं जेके ग़रीबु माण्हू हूंदा आहिनि उहे पंहिंजो इलाजु सूठी तरह सां न कराए सघंदा आहिनि इन करे असां खे इहो कोशिशि करणु घुरिजे त जेके ग़रीबु माण्हू आहिनि उन्हनि खे सुठे ऐं सुठी इलाज लाइ ऐं सुठे इलाज लाइ उन जी ज़रूरत आहे जेकी मतिलबु पंहिंजो इलाजु सुठे अस्पतालुनि में ऐं सुठी तरह सां कराए सघनि इन करे असां खे हीअ कोशिशि करणु घुरिजे त जेके ग़रीबु माण्हू आहिनि उहे पंहिंजो इलाजु सुठी अस्पतालुनि में कराइणु घुरिजे ख उन्हनि खे सुठी अस्पतालुनि में स सही सुविधा मिले